जय झूलेलाल हा कुझु नदियुनि जा नाला मां तव्हांखे ॿुधाए सघंदी आहियां जंहिंमें असांजे गोमती नदी आहे हरिद्वार में हरिद्वार जी नदी ऋषिकेश जी आहे संगम आहे बनारस जी गंगा नदी आहे इन सभिनि में बांध आहिनि लेकिन हिते गोमती नदी में जेको बांध आहे उहो कोन्हे उन में लेकिन हिन नदियुनि जा पाणी काफ़ी पवित्र सफेद आहिनि हरिद्वार नदी जो पाणी ॾाढो पवित्र और हिकदमि सफेद जल आहे हिकदमि सां मैलो बि कोन्हे